हमारे देश की भाषा हिन्दी है लेकिन लोग इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अब ये भारत में लोग समझते हैं कि जो हिन्दी बोलता है वो पढ़ा लिखा कम है या गंवार है लेकिन ये ठीक नहीं है भारत में जो हिन्दी बोलते हैं या जो बोल रहे हैं तो वो लोग कोई गंवार नहीं हैं बात ये है कि उनको ये सोचना चहिए कि ये हमारी मातृभाषा है तो मातृभाषा को बोलने में कोई गंवारी वाली बात नहीं है ये तो अपन यूज़ करते प्राचीन युग से चली आ रही ये भाषा कोई आज की भाषा नहीं है अब जैसे कोई ऑफ़िस में कोई अगर हिन्दी बोले कि नमस्ते सर तो वो उसको ऐसे समझेंगे कि ये कोई गंवार या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हिन्दी बोल रहा है तो वो कम पढ़ा लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी सोच वैसी है कि जो हिन्दी बोल रहा है तो वो पढ़ा लिखा कम है ऐसा नहीं है बात ये है कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारी मातृभाषा को आगे बढ़ाए और अपनी मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें सम्मान करें पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि अपनी मातृभाषा को भूल जाओ पढ़े लिखे तो सभी हैं आज के समय ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कम पढ़ लिखा या कम पढ़े लिखे तो मिल जाएँगे लेकिन अनपढ़ कोई भी नहीं है आज के समय हैं ना तो आज अपना स्टैन्डर्ड बढ़ाने के लिए अपनी मातृभाषा से दूर ना हों है ना ऐसा है कि अपना स्टेंडर्ड तो मातृभाषा ही से रहेगा ना कि लैंग्वेज से इंग्लिश बोलने लगोगे तो उससे क्या होगा आदमी को पता है ना कि हाँ अपन इंडियन हैं तो इंडियन हैं तो हिन्दी भाषा का उपयोग करें तो अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी करवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि हिन्दी में बोला करें आप तो अच्छा है अब ये कितनी प्राचीन भाषा है कितने देशों में बोली जाती है और अपने देशों में देश में ऐसा लगता है कि जो साला हिन्दी बोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो कुछ गंवार है गाँव के गाँव से आया है शायद ऐसा